برتن دھونے کا عمل بنیادی طور پر منظم صفائی کا عمل ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل رہیں برتن دھونے کا عمل مندرجہ ذیل قدموں میں کیا جاتا ہے جلدی برتن دھونے کی ترتیب جب آپ کسی برتن کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو اسے فوراً دھونا چاہیے تاکہ خوراکیت یا مواد کا مواد کا رسا و صافی کرنے میں نہ پڑے گرم پانی سے دھونا پہلا قدم گرم پانی سے برتن کو دھونا ہوتا ہے گرم پانی کی مدد سے چوکور برتن کو صاف کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے صابن کا استعمال کریں برتن کی صفائی کی لئے صابن کا استعمال کر سکتے ہیں برتن کو دھونے کے لئے صابن لیں اس پر پانی لگا کر برتن کو اچھے سے رغبت کریں پھر پانی سے دھو لیں